एह्दे च असेंगी पुच्छेआ गेदा क फीमेल स्टूडेंट न जेह्ड़ियां उ'नेंगी स्कॉलरशिप स्कीम मिली जंदी की नेईं आं एह्दे बिच स्कॉलरशिप मिलेआ जंदा फीमेल गी दित्ता जंदा पर जेह्ड़ी छात्रवृत्ति मिलदी तां ओह् बहुत घट्ट मिली जंदा इस्सै लेई जेह्ड़ी नीच कास्ट दे बच्चे होंदे उ'नें ई स्कॉलरशिप थ्होना चाहिदा होर छात्रवृत्ति आस्तै कोई नमीं योजना निं आई एह् पैह्लें बी मिलेआ जंदा हा

अज्ज बी मिला दा अग्गें केह् पता मिलना जां नेईं मिलना ओह् निं पता कुसै गी बी